आं बेंथलनि आं गोदो माबायाव मालिफारा सुबायजार बिजिनि डिसट्रिक्टआव क्लास ओइथआव फराय हैदोंमोन हान्थामारा जानानै ओरै आमाइयाबो गारि बोग्रासो ओरै आनैयाबो आनैयाबो ओरै ओंखाम संनो ना मा संनो ना आं थांनो ओरै स्कुलावबो जाहा साइखेल मोना आमाइआ थाङो स्कुल माबायाव दस्रा खामानियाव आं ओरै थाबायनानै ओइ सबायजार हाइ स्कुलाव फरायहैयोमोन बिजिनि बे सबायजार माइलिपारा सबायजाराव बिनिफ्राय ओरै बर' बाजाराव माइ लाङोमोन जों मोना मोना बिनिफ्राय ओरै न'आव फैफिनोब्ला थाबायनानै फैनांगौ ओरै हाग्रामा ब्रिज मोननांगौ ओरै नांगाल भाङा ओरै बिमा दै ओरै नांगोल ओरै बेंथल ओरै थानिफुर ओरै बिरिंसि बिरिंसि बारबासो जोंनि न' मोनो बेंथला जोंना बिरेंसियानो सिमा ओरै बारबासो आंनि न' मोनो बिनिफ्राय थांफिन नांगौआ बेनो बे जाफिन खायो थांबाय था नों बिरेंसि बारदो ओरै फानिपुर बारदो ओरै नांगोल भाङा बारदो ओरै आइ माख्रा बारदो ओरै आइ नदि बारदो ओरै थांदो ओरै सबायजार मोनबाय फस्ला बारि थस्ला बारि मोनलां जोबखायो ओरैजाय ओरैजाय बावथिबो मोनहां जाखायो खाथियाव बे ओरै खोलाहा थांनानै दंगलपारा थांनानै दुइ नं सबायजार मोनहैयो आरो बिनिफ्राय जोङो बेवनो फरायनानै थायोमोन आमाइनाव बेवनो बिनिफ्राय आमाइयाबो आंखौ फोरोंनोबो हायासै मायासै आं फैफिननानै बे बेंथल हाइ स्कुलाव फरायफिनदों क्लास नाइनाव बिनिफ्राय आं बिनिफ्राय उनाव ड्राइभिं लायसेन्स लानानै आं गारि सालायनो माबा आवगयलांदों आं बिनि थाखायनो जाखाखिनि बुंनांगौ आं बेखौ बुंनानै जोबथाबाय